गोंय हे भारतांतले सगळ्यांत ल्हान राज आसले थंय सै सैमीक संपत्तीनी ते गिरेस्त आहा हांगाच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या जायत्या जाणांक ह्या राज्याचो शेतकी क्षेत्र हो मुखेल उदरगत निवारचो सत्र आसा पूण उद्देगिरण पर्यटन क्षेत्राची व्हड प्रमाण उदरगत शरी शरीर कोणाक हाक लावन शेती क्षेत्राक व्हड प्रमाणांत तडजोर जाल्ले हेच फूट भूंयर गोंय गोंयतल्या शेतकरी कार्यांची स्ती स्थिती ती स्ती प्रसार माध्यमाक कशी दाखयल्या हाचो विचार करप म्हत्वाचो थारता शेतकऱ्या बरोबर प्रसार माध्यमाची वृत्ती गोंयांतली मुखेल प्र प्रवाहातली माध्यमाचो चोड करून शेतकऱ्याचो प्रस्न कडेन दुर्लश करतात पर्यटक आदी बांदकाम क्षेत्र कडेन संबंदीत खबरो चड प्राधान्य दाखयतात जाका लागून शेतकऱ्याची अडचणी आनी आव्हान काळकात उरतात देखीक उदकाच्या उण उणाव लागून पिकांचे ल लुकसाण जमिनीच्या संपादकाक लागून जावपी लुकसाण पर्यावरणाच्या बदलाक लागून जावपी सामस हाच्यो फावो त्या प्रमाणान उपाय करूंक मेळना दोन ज्या मर्यादा समस्या दाखयल्या प्रसार माध्यमा वेळ वेगवेगळ्या शेतकाराचे समस्या माणटात तरी त्या समस्याचेर चडशे खलायेन वि विशण जावंक ना जायते फावटी समस्या फुकट खरी परिस्थिती दाखोवपाक परस फुडें वाचना जेकी गोंयच्या भात भाताय भाताचें उत्पादन उणें जाल्ल्यान खबरो भासभास जातात जाल्यार हे समस्या फाटल्या पर्यावरण पर्यावरणीक घटक सरकारी धोण्याचो फावो त्या अंबलबजावणी न हाचेर चड चर्चा जावंक ना तीन शेत शेतकऱ्यांच्या यशस्वी कथाचें स्थान प्रा प्रासार माध्यम फक्त नाका नकारम नका नकारात्मक खोबरो दाखोवपाचें लक्ष केंद्रीय करिनात केन्नाय केन्नाय शेतकाराची एसवी कथाय उजवाडोक दितात देखीक कांय शेतकाराक शेंद शेंद्रीय शेतकार शेतींतल्या बरें उत्पन्न मेळना जाल्यार कांय जाणांची आधुनीक तंत्र येवनाचो उपयोग करून आपलें उत्पन्न वाडयलां अशें तरेन खबर स सकार सकारमत वृत्ती निर्माण करता पूण खरी खबरी खबऱ्यो उणी आसून त्यो उत्पादनांक सर स्वरुपाची आसनात चार